सभिनि खां पहिरियों असां भाॼी वठी ईंदा आहियूं त भाॼी ठाहिण लाइ असांखे मसाला कटणा पवंदा आहिनि त पहिरियों भाॼियूं खे असां कटींदा आहियूं त हुन खे वरी कटे करे हुन खे धोईंदा आहियूं त हुन या मसाला त्यारु कंदा आहियूं मसालनि में असां जीअं अदरक थूम सावा मिर्च ते टमाटा सभु शयूं त्यारु कंदा आहियूं त हुन खां पोइ उन्हनि खे चङी तरह धोई करे वंडे करे पोइ असां ठाहींदा आहियूं गैस ते